जी मैं शिव कुमार मैंने हाल ही में दस दिनों पहले एक फिक्सनल बुक लिया था जो बुक मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसमें जो कहानियाँ थी वह उतनी रोमांचक नही थी जितनी की मुझे चाहिए थी उस किताब के अंदर के कुछ पेजेस भी अच्छे नहीं थे उस पेजेस में आधी अधूरी कहानियाँ छपी हुई थी एवम् कुछ पेजेस भी हटे हुए थे